हेल्ल' अ दे देग्लायनि खेतिया जादों जोंनियाथ' खेतिया मोजांबो गाज्रिबो तारमाने खायसेयानो देग्लाय साबसिन जानांगौमोन नाथाय जोंना गेजेर खन्द'आवनो जोङो गायनो फुनो मोनियावनो जोंना गेटआ बायनानै गोदान परिबर्त'न जोङो गोदोनि बायदि खासा बान्दो थेनानैसो जोङो माइखौ गायनांदों होनब्लाबो देग्लाय माइआ बिराद मोजां जादों आरो जों लागोनिया आंनिल' नङा गामि भिटोरावनो गासैबो मोजां जाजोबोदों देग्लाय माइआ

औ फैनानै लायनो माबा बायफैनो हागोन हा फाथोफोराथ' फाथोआथ' फानजोबबाय फाथोआबो दंमोन फाथोआ फानजोबबाय दाथ' आरो बबेहाय मोनबावनो जों लागोआव फाथोआनो मोननाय नंला फानहरजोबबाय माइआथ' मोनगोन ओमफ्राय अ बेसेबांसो नांगौ माइखौ बेसेबांसिम कय मन नांगौ अ जागोन ओमफ्राय बासु माबा बासमतिबो दङ रन्जित दङ ओमफ्राय बाहादुर माइ दङ बबेखौ लाबोयो लांनो हागोन

औ औ दे जागोन दे जागोन औ औ देह